असां असां जे स वक़्त में छो जो लैपटॉप ऐं मोबाइल हो ई कोन ऐं लैपटॉप बि कोन हो कंप्यूटर त पोइ असां खे उन बारे ज्ञान तमामु घटि आहे त म मां त परम्परागत तरीक़े सां अॼु बि लिखंदी आहियां कहाणियुनि जा किताब ॿारनि जे लाइ कहाणियूं ऐं संवाद लेख लिखी ऐं मां रेडियो स्टेशन अकेडिमीस में मोकिलींदी आहियां ऐं उहे काफ़ी सराया वेंदा आहिनि लैपटॉप वग़ैरह जे असीं कमु कोन आणींदा आहियूं पर मोबाइल ते टाईप ईअं पंहिंजी आङिरियुनि सां थोरी घणी करे छॾींदा आहियूं कमु हलाए छॾींदा आहियूं अॼु कल्ह त सभु मो इहो टाईप लैपटॉप कंप्यूटर ते थी थिए पोइ तमामु सुठो आहे उन जी रफ़्तार सुठी थी रहे ऐं जल्दी बि कमु थो थिए हू उन सां तमामु असां खे सहुलियत थी थिए ऐं ही परम्परागत सां अॼु बि असां खे काफ़ी पहिरीं त असां लिखूं पंहिंजे हथ सां पोइ वरी उन जी टाईपिंग थिए वरी इहो कराइजे पोइ वरी उन खे प्रिंट कराइजे ऐं पोइ वरी उन खे को बि किताबु कराइण जे लाइ उन खे वरी बाईं बाईंड कराइजे इहे सभु उन में थींदा लेकिन लैपटॉप में हिकदमि अची उहो प्रिंटर में वञी ऐं हिकदमि निकिरी वेंदो मोबाइल ते टाईप करण में त असां खे टाईंम लॻंदो आहे लेकिन अॼु कल्ह सभु हुशियारु थी विया आहिनि जेके मोबाइल ते टाईप करे था सघनि लैपटॉप ते करे था सघनि